جی پی ایس گھڑیاں اور دوڑ والی ایپس آپ کی دوڑنے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہیں یہ ٹیکنالوجیز آپ کو وقت فاصلہ رفتار اور کیلوریز جیسے اہم ڈیٹا کو ٹریک کرنے میں مدد دیتی ہیں اس سے آپ کو اپنی کارکردگی کو سمجھنے اور مستقبل میں اسے بہتر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا موقع ملتا ہے جی پی ایس گھڑیاں اور ایپس آپ کی دوڑنے کی رفتار اور فاصلے کو بالکل درست طریقے سے ماپتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنی دیر میں کس فاصلے طے کرتے ہیں جی پی ایس ٹریکنگ کی مدد سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا اسے اس سے آپ نئے راستوں کی تلاش بھی کر سکتے ہیں جدید جی پی ایس گھڑیاں دل دھڑکن کو بھی ٹریک کرتی ہیں جو آپ کی جسمانی حالت کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوڑنے کی دوران دوڑنے کے دوران کتنی کیلوریز جلائی گئیں یہ جاننے سے آپ اپنی غذا اور ورزش کی منصوبہ بندی بہتر کر سکتے ہیں ایپس میں موجود ڈیٹا کا تجزیہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کہاں بہتر ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی رفتار کہاں کم ہوئی اور کہاں آپ نے اچھی کارکردگی دکھائی ایپس آپ کو روزانہ یا ہفتہ وار اہداف سیٹ کرنے دیتی ہیں جیسے کہ کتنی کیلوریز جلانی ہیں یا کتنا فاصلہ طے کرنا ہے آپ کی ایپ آپ کو یاد دہانی کراتی ہے کہ کب دوڑنے جانا ہے اور آپ کی تربیت کو منظم رکھتی ہے میرے کچھ صحت کے روزانہ اہداف میں شامل ہیں روزانہ کم از کم دس ہزار قدم چلنا کم از کم تیس منٹ کی جسمانی سرگرمی جیسے کہ دوڑنا یا چہل قدمی متوازن غذا کا استعمال پوری نیند لینا یہ اہداف صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں